हा असांजा पॉलिसी एजेंट हिंदी अंग्रेजी ऐं असांजी क्षेत्रीअ भाषाउनि में बि शर्तुंनि खे सम्झाईंदा आहिनि जीअं हर एक को हुननि ॾिनल शर्तुनि खे चङीअ तरह सम्झी वठनि ऐं का भुल न थिए दस्तावेज़ बि सहुलाई सां मिली वेंदो आहे ऐं अहिड़े ढंग सां सम्झाईंदा आहिनि त हुननि जे मथां पूरो भरोसो थी वेंदो आहे